गोदो नुबोनाय सेंग्रा समाव खोनानाय आं निजेनो नुबोदों मेगनजों जे माइ जोलैखो सोमो सिगां हालेवग्रोयो हालेवनानै थुरैलु दुइ दुइ खथासो बा सोरहाबा हा गोबांआ बिगासेयालागि ओरैहाय माने माइ जोलैखो सोमो आगोल थफा थुमोमोन दानिया थफा थुमा बस्थायाव सोमो

दै एनु आरो आगोल बांसिन खेथिखौ अखानि दैजोंसो गायोमोन खैयामोन आगोल दा गावबागाव माने मिसिं दारै एनु लाबोनानै सालायो बेबायदिनो आबाद मावो आरोमा माइ खेथिखौ आरो नै दा समाव जाबाय मा आबाद मावो आलु कबि जिंखा एनु इद्थादि सबखौनो गायो आरो माइआ सब हिन्जावफोरानो बांसिन गायो आगोल हौवाफोर गायामोन दा आरो हौवाफोर मानि गायनाय जाबाय हानायबो जाबाय आगोलहाय हाफेरनायबो गैयामोन बेबायदि आरो बे माइखौबो दा हानायफोराबो खिसिंफोरा बद्लायबाय दङ बै आं सिगां नुबोदोंमोन फाल्लाब्रैयै हानाय दा मननै नि बारा अथ्र' फाल्ला लागै होनानै गायनाय जाबाय आरो हाजिरा होयो बे हाजिरा होनायाबो आगोल खम खममोन धरिल' एक्स' दुइस' ओरैमोन दानि दिनाव थिनस' हालागै थांबाय बिगा बेनिफ्राय दा आरो मा जायो बेयावबो आगोल मोसौजों मारा नायोमोन दा मोसौजोंं मारा नालिया मेसिनजों मारा नानाय जाबाय मेसिनफोरखौबो नायनो गोनां समायना समायना ओंखारगासिनो फ्रथेख बोसोरैनो गोदान गोदान खम्फानिनिफ्राय लाबोयोना बोजोंनिफ्राय लाबोयो फाथ्था मिनथिया आजिखालि मोसौजों मारा होलिया जिथुखे मेसिनजों मारा होयो आरो मेसिनआवबो जाबाय मा आगोल अखलनाजों खायोमोन खायग्रादो दा बिदि खाला आरोमा एखेबारे मेसिनआनो एखेबारे सायाव जिगाबफोरखौ सायाव उन्दाय लायो होन्नानै माइया माइ बेलेख ओंखारो आरो खिसुमाना सिथ्लायाव नायोमोन आगोल दानिया फोथारावबो नायो बेनिफ्राय दा माइ दैफोरा आगोल दामा खममोन आद थाखा बार' थाखाल' दा आरो खोनानो मोनबाय आरो फान्नोबो मोनबाय आथस' लायो थांनाय बायनाय बेफारि ओंखारनाय जाबाय आरो मा बुंबावगोन आरो बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो